جی ہاں میں کییا کار شو روم سے بات کر رہا ہوں جی کییا سونیٹ کار جو آئی ہے اس کی بکنگ کے بارے میں پوچھ رہی ہیں آپ اچھا جی میم میں بتادوں آپ کو اس کے بارے میں یہ فور پلس ون کار ہے ایک ڈرائیور اور چار سواری بیٹھے گی اس میں ٹھیک ہے اور اس میں ابھی جو کلر اویلیبل ہے وہ بلیک گولڈن اور مہرون کلر اویلیبل ہے باقی اس میں کلرس آئیں گے وائٹ کلر ابھی آیا نہیں ہے ٹھیک ہے میم نہیں گولڈن کلر تھوڑا مہنگا ہے اس کا بس گولڈن کلر تھوڑا مہنگا ہے دس ہزار کا فرق ہے اگر بک کرنا ہے ابھی ابھی رکیے میں لسٹ دیکھ کر بتاتا ہوں ایک منٹ اس میں کرنے پڑیں گے یا تو آپ اس کا چیک جمع کر سکتی ہیں یا کیش دے سکتی ہیں ہمیں ہمارے آفس آ کر نہیں میم یہ جو ہے نا آپ اس کی یا تو چیک ہی دینی ہے یا کیش اور باقی اگر آپ انسٹالمینٹ لیں گی اس کی یا آپ کو دو بار میں پیمینٹ کریں گی جیسے ایک بار آپ نے کر دی ایک لاکھ پچیس ہزار کی اب جو باقی کی رقم ہے اس کی مان لیجیے اس کی قیمت کے پانچ لاکھ پچیس ہزار روپے تو باقی یا تو آپ قسطوں میں بنوائیے یا پھر جو ہے اس کو آپ چار لاکھ ہمیں ایک ساتھ پے کریے اور باقی اس میں ہاں یہ آپ کی بکنگ جو منی ہے ایک لاکھ پچیس ہزار رہے گی اور باقی آپ ہمارے آفس آ جائیے گا وہاں ہمارے جو ایجینٹ ہیں وہ آپ کو پورا اس کا ڈھانچہ بتا دیں گے اسٹرکچر سمجھا دیں گے کہ کیسے آپ کو بک کرنی ہے اور کب ملے گی اس کی ڈلیوری کم سے کم پندرہ دن میں ملے گی آپ کو جی جی ٹھیک ہے باقی آپ کل کل آفس آ جائیے یہاں پر ہم سمجھا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے میم اوکے